हैलो आं जी तुस कु'न होंदे राधा स्वामी ठीक ठाक तुस सुनाओ आं केह् करचै अज्ज सत्संग बी ऐ नी जाना नी बड़े दिन होई गे गेदे इत्त घर कम्म काज़ पेई दे हे ते इत्त रोज़ जनोंदा बी ना सोचेआ ऐहा में हा अज्ज जाना ते ऐ

ऐ आं ते जा दियां परले अंदर आह्लियां बी ऐं आं कन्नै साथ होई जंदा नी औने जाने दा इंया इक्कले मन बी निं करदा कल्ले जा जां नेईं जन्ने आं अट्ठ बज्जी गे ते अट्ट बज्जी गे ते नौ बजे हारे चली पौने आं दस्स जारहां बजे भी शुरू होई जंदा ते भी केह् फायदा ते असें बेचारें सेवा बी निं होंदी ते सुनी औने आं चार अक्खर इस दुनिया उप्पर केह् लेई जाना बार बार आं ते घरै ई इत्त कम्म जिन्ना मर्ज़ी करगे ते उऐ जेह्के दंऊ अक्खर सुनी लैगे तां उऐ जाने कन्नै आं ते कन्नै बी उऐ जाना होर कक्ख निं जाना ते किन्ने कम्म करगे ते किन्ने नेईं खरी तां करो त्यारी तुस खरी खरी ठीक ऐ तां